हमरा घरसँ मित्रके घरसँ खाना पीना होइ छै बहुत दोस्ती अछि ओकरा घरे पूजा पाठ होइ छै तऽ हमहुँ जाइ छियै हमरो घरे ओ अबै छै अच्छासँ ढङ्गसँ चलै छै सभ देखै छै जाइ छै अबै छै खाना पीना सभ होइ छै देखलीह सुनलीह अयलीह ओहो हमरा घरे अबै छै जाइ छै हमहुँ ओकरा घरे जाइ अबै छियै